ہمارے یہاں اتر پردیش میں مختلف قسم کے فنون اور دستکاری موجود ہیں اور یہاں پہ کئی قسم کے یہ جو ہوتے ہیں وہ فن فنکار ہیں بہو بہت سے ایسے لوگ ہیں جوکہ پینٹنگ کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جوکہ کپڑا بُنتے ہیں اور یہاں اور یہاں میں مئو میں ساڑی جو ہے یہاں کی بہت ہی مشہور ہے اور یہاں کی جو ساڑی ہوتی ہے یہاں کا زیادہ تر لوگ کا پیشہ ہے ساڑی کو بُننا اور یہاں پہ وہ ساڑی بُنتے ہیں اور دوسری جگہ اس کو بھیجتے ہیں شہر میں بیچتے ہیں اور اسے اپنا پیشہ کا ذریعہ بنایا یہاں مٹی کے برتن بھی بہت مشہور ہیں یہاں پہ مٹی کے برتن بھی بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں پہلے کے لوگ یہاں پر مٹی کے برتن ہی یوز کرتے تھے اور اسی اسی کو بیچتے تھے جس سے انہیں ان کی ان کا پیشہ تھا وہ وہ اسی کو کرتے تھے اور ہمارے یہاں تاج محل جو ہے جوکہ شاہجہاں بادشاہ نے ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا جوکہ سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اور وہ وہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا